ہمارے ہندوستان میں بہت سی بولی بولی جاتی ہے بھاشائیں ہیں جس میں سے سب سے زیادہ ہندی اردو انگلش سب سے زیادہ چلتی ہے اور ہر اسٹیٹ کی الگ الگ بھاشا ہے اور ہر انسان کو الگ الگ بھاشا سیکھنی چاہیے بولنی چاہیے ملک کے لسانی طلوع کے لیے ہر انسان کو ہر بھاشا بولنی چاہیے